मेला देखै लए गेलियै बाल बच्चाके कपड़ा लत्ता किनलियै किन उनके मेला देखै गेलियै खेलियै खेलकै सब बाल बच्चा मुरही जिलेबी रसगुल्ला ईसब समोसा कचरी इएह सब खेलियै खिलेलियै सब बाल बच्चाके आ गुड़िया किनल गेलै घड़ी किनल गेलै बैट बॉल सब किनल गेलै ईसब सब रऽ बिकै छै इएह सब किनलियै गेन्द उन्द

आ साड़ी नुवा खरीदलियै पतिके किनलियै बेटा बेटीके किनलियै कपड़ा लत्ता पतिके लिए कोट पेन्ट किनलियै मेला देखैलए सब चीज गेलियै आ तब जा कऽ कचरी मुरही जिलेबी ईसब छोले भटूरे ईसब मेलामे होइ छै बिकै छै बरेड पानि पूरी ईसब बिकै छै तब जा कऽ सब खरीद खरीद कऽ खैलकै सब ईसब इएह मेलामे होइ छै जे मेलामे बाल बच्चाके देखबै सुनबै लए जाइ हियै लए कऽ गरीब आदमी जे जुरै बनै छै से खिलबै छियै मेलामे बाल बच्चाके कपड़ा लत्ता इएह सब मुरही जिलेबी कचौड़ी ई सब करै छियै

सब लोग जा कऽ दै छियै बाल बच्चाके खिलबै छियै सब होटलमे बैठ जाइ छियै सब खाइ छै मुरही जिलेबी छोले भटोरे ईसब बिकै छै झिलिया रसगुल्ला ईसब दोकानमे मिलै हइ मेलामे मूर्ति मूर्तिके देखैला गेलियै तब जा कऽ धुप जलबै वला दीप जलबै वला ईसब किनै छियै भगवानके लिए दीप जलबै बला मूर्ति किनलियै इहएसब किनलियै आ बहुत चीजके लिए ओहिजा मतलब रहै छै सब आइटम रहै छै सबचीज बिकै छै तब जा कऽ बल बच्चाके खरीद खरीद कऽ दै हियै सबकिछु मतलब रहै छै मुर अथी कचौड़ी बर्फी खुसुर मिठाइ ईसब इएह सब तब जा कऽ बाल बच्चाके देखबै सुनबै छियै तब जा कऽ घर आबै छियै कप इएह सब करै छियै बकरी मेमनाके

इएह सब मेलामे घुरै घारै छै सब बाल बच्चाके लए कऽ टोला समाजके आदमी सब जाइ हियै देखे सुनै छियै मेलामे बहुत रकमके बात होइ छै देखऽ सुनऽ मूर्ति फलना चिलना सब मूर्ति किननाइ बर्फी किननाइ रसगुल्ला किननाइ इएह सब खरीदै छियै

बैट बॉल किननाइ गुड़िया किननाइ आ इएह सब किनै बेचै छियै गुड़िया किननाइ मेलामे मेलेमे खरीदै छियै इहए सब बच्चा के लिए